म्हाका कॉमेडी फिल्म खूब आवडटांत म्हाका जॉनी लिवरची फिल्मां पळोवपाक खूब आवडटा ताचो सगळो फिल्म हांवें पळयलां एक फिल्म हांवें वीस तें तिसदां सुद्दां पळयलां सगळे सीन ते बरें करतात ताची कॉमेडी आयकल्यार दीस बरो वता तो बरें एक्टींग करता ताची उलोवपाची शैली बरी आसा खंयचोय सीन खरो कसो ते करतात ताचे फिल्मां पळयतना सगळें खरें घडटा अशें दिसता ताचे सगळें फिल्म हांव पळयलां खतरनाक दर्द का रिश्ता जवान कसम दिवाना मस्ताना दुल्हे राजा खिलाडी अनमोल बाजीगर करण अर्जून राजा हिंदूस्तानी जुदाई ईश्क सिलसीलां हैं प्यार का बादल ज्योरु का गुलाम तुमको ना भुल पायेंगे हमराज एक गरीब घरांतलो भुरगो कॉमेडी करपाच्या कलेक लागून प्रसिध्द जालो आपल्या कॉमेडीन तांणे लोकांच्या तोंडार हांसो हाडलो नटी म्हाका काजल आवडटा खंयचोय अभिनय तिचो मनांक भावतां फिल्मांत तिची भुमिका बरी आसता काजोलाचे म्हाका आवडटे तें फिल्म म्हळ्यार कुछ कुछ होता हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे कभी खुशी कभी गम बाजीगर अभिनय बरो आसता तरच फिल्मां पळोवपाक बरें दिसता काजोल नटी आनी जॉनी लिवर नट म्हणून म्हाका खूब आवडटात